हेलौ बायद' बे कमलाफ्रालाय बेसेथो दाम द'खानाबो खुलिदोंना खुलियाखै कमलाफ्रालाय बेसेबांथो दाम आरो आपेलआलाय आंगुरालाय ए दे होम्बा ए नांगौ आंनो सुदो माबा कमला आंगुराबो सेरसे सेरसे सुदो दे आंगुर सेरसे कमला सेरसे कमलायाथ' किजि जानाय नंखाया फिथाय हिसाबसो जागोन ए जागोन एसे बुरजायैनो नांगौ आंनो थिनस' फोरनिसो थिनसफोरनि नांगौ दे औ आरो बे आंगुर फिथाया दुयस'नि हो औ बे आपेल फिथायफ्रा एक्स'निबानो सोलिगोन दे आंगुरखौ दुयस'नि होदो आपेल फिथायफोरखौ एक्स'नि होदो

दे सुदो दे औ आपेला एक्स'नि होदो दे सुदो दे ओं दे दे आं माबायाव दा नयथाफ्राव लायनोसै औ नयथाफ्राव लायनोसै आं दा दखाना खुलायैनो थाबाय थागोन दा

औ दोननोसै दे